नमस्ते हाँ हाँ बोलिए क्या बात है

अब देखिए ऐसा है कि वैसे हमारे यहाँ भई देखिए सिलने वाले तो जरूर हैं लेकिन कई विद्यालयों का आया है हमारे यहाँ आडर आडर आया हुआ है कहे से कि हाँ हाँ आपके विद्यालय का भी हम लेते हैं ऐसी बात नहीं है हाँ रही बात ये है कि थोड़ा सा समय लगेगा दस पन्द्रह दिन क्योंकि अब इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा कई विद्यालयों का तो हम लिए हैं कहे हम कि भाई चलिए ठीक है सबका अब धीरे धीरे बारी बारी से मतलब सिलाई करवाएँगे तो इसके लिए थोड़ा हमको आप समय दीजिए तो हम सब कंप्लीट करवाएँगे अब जल्दी जल्दी बहुत जल्दी आप चाहेंगे तो ये कैसे हो पाएगा अरे भाई मान लीजिए कोई काम है तो मान लीजिए एक दो बच्चे चार बच्चे छः बच्चों का तो है नहीं अरे डेढ़ सौ दो सौ बच्चों का है और तो और कई विद्यालयों का है हम लिए हैं तो ऐसा है कि हमारे यहाँ चार पाँच आदमी हैं कि भाई चार पाँच आदमी हैं तो मान लीजिए और विद्यालयों का तो है वो भी वहाँ का भी दो सौ तीन सौ चार सौ बच्चों का है दो तीन विद्यालयों का है तो ज्यादा बच्चों के हो जा रहे हैं इसलिए सिलने में समय लगेगा तो मान लीजिए जैसे अब आपका पम ऐसी बात है आपको आवश्यकता है तो थोड़ा सा आपका हम पहले जल्दी करके सिलेंगे धीरे धीरे महीने भर में हम सिल के सबका कंप्लीट कर देंगे अरे तो महीना भर ज्यादा हो गया तो फिर इसके लिए अब अब के हम कर ही क्या सकते हैं मान लीजिए बारी बारी से ना सिला जाएगा भाई तब भी रात दिन लगे हुए हैं हमारे अभी बेचारे सो नहीं रहे हैं जो सिलने वाले मेहनत करने वाले हैं हम भी लगे हैं उसमें कपड़ा काटने में तो बोलें या सभी लोग रात के समय सोने का भी इस समय बहुत कम हम लोगों को मिल पा रहा है रातों दिन लगे हुए हैं सिलाई कर रहे हैं किसी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए भाई विद्यालय में देना है तो उसमें हम लोग बड़ी मेहनत से लगे हैं आज के बाद कि मान लीजिए धीरे धीरे धीरे धीरे अब हो जाएगा मने इस महीने के अंदरे में अब इतना तो आप रुक ही सकते हैं ठीक हैं कारीगर लोग बढ़ाएँगे लेकिन अब जान रहे हैं कि कारीगर हर जगह ये ये सीजन है विद्यालय का हर विद्यालयों का ही ड्रेस हर जगह सिलने के लिए जा रहा है तो हाँ तो कारीगर हैं भरसक कोशिश रहेगा मान लीजिए ऐसा हो तो नहीं तो आपकी निगाह में कोई कारीगर है तो फिर बताइए भेज दीजिए हम भी उसको भी लगा देंगे हमारी निगाह में जो चार जो चार पाँच हैं वो होए हैं मान लीजिए ये खोज रहे हैं अगर आपकी निगाह में अगर कोई कारी कारीगर मिलता है तो फिर आप उसको लीजिए तो उसका सबको देते हैं वही उसको भी देंगे अब मान मान लीजिए जैसे अब ए एक ज्यादातक कपड़े जब सिलने होते हैं तो उसमें कुछ कम रहता है वैसे तो पाँच सौ रुपये लेते हैं लेकिन मान लीजिए आपका ज्यादा कपड़ा दो सौ है बच्चों का तो मान लीजिए आपके लिए सौ रुपये कम हो जाएगा पर बच्चे का बहुत करेंगे साढ़े हाँ तीन चार सौ लेंगे बस लेकिन अब उससे कम नहीं हो पाएगा क्योंकि महँगाई है और तमाम खर्च हैं दुकान का भाड़ा है जैसे वे टेलर जो सिलने वाले कारीगर हैं उनको भी देना है तो सबको देना है देने के बाद भी कुछ अपने पास भी बचना चाहिए तो इसलिए अब वो आप आप वाली भी कर देंगे कुछ लेकिन अब ये आप चाहें कि ज्यादा तो नहीं हो पाएगा हाँ उतना होगा हाँ जो जितना सूटेबुल है वो कर देंगे हाँ ये समझ लीजिए कि इस महीने के अंत तक वो कपड़ा आपका सिल के कंप्लीट हो जाएगा और आप नाप कर करके बच्चों का आप ले जाइए नहीं कपड़ा आप देंगे कपड़ा आप देंगे सिलाई हम करेंगे सिर्फ हम सिलाई के जिम्मेदार हैं

आप कपड़ा अपना देंगे हमारी सिलाई का पाँच सौ रुपये बनता है हाँ उसमें से बहुत करेंगे तो मान लीजिए आप कोशिश करें कि चार सौ रुपये कर देंगे बस लेकिन अब इससे कम थोड़ी नहीं हो पाएगा ठीक हाँ ठीक है अब क्या देखें बस अब देखने के लिए कोई जगह है नहीं ठीक है हाँ नमस्ते नमस्ते